जी हा मां हिकु चित्र ठाहियो हो पर मां उहो रंगोलीअ में ठाहियो हो उन टाईम ते मां श्री राम लक्षमण सीता ऐं हनूमान जी इन्हनि चइनीनि जो चित्र गॾिजी मां रंगोलीअ में ठाहियो हो त मां चङी नंढी हुअसि उन टाईम ते त असांजे पाड़े में छा थींदो हो असांजे पाड़े में सभु मायूं सुबुह जो रंगोली ॾिसणु निकिरंदियूं ख़ासि ॾिसणु निकिरंदियूं की कंहिं छा ठाहियो आहे त उन टाईम ते जेॾीमहिल हू सभु मुंहिंजे घरु आयूं मुंहिंजे घर जे थल्हे जे ॾिठऊं की भई मां रंगोलीअ में श्री राम सीता लक्षमण ऐं हनूमान जी ठाहिया आहिनि त हू एतिरी मुंहिंजी सारा पयूं कनि ॾाढी मुंहिंजी सारा पई कनि पर एन उन टाईम ते मूंखे एॾो मतिलबु मूंखे कुझु एॾो इंपोर्टन्स न लॻो पर मूंखे हाणे रियलाईस थिए थो की ॾाढी वॾी ॻाल्हि हुई उन टाईम ते मां हेॾी नंढी हुअसि ऐं मां श्री राम जी सीता लक्षमण ऐं हनूमान जी ठाहिया हुआ ऐं हू सभु मुंहिंजी एॾी साराह पिया कनि पर त बि मां एॾो ध्यानु न ॾिनो मतिलबु मां एतिरो हू की इंपोर्टन्स न ॾिनो की मां हेॾी वॾी ॻाल्हि करे छॾी त हाणे मूंखे रिलाईस थींदो आहे की नंढे हूंदे हेॾो मस्तु ड्रॉईंग कयो ओॾीमहिल जामु ॼणा साराहूं पिया कनि ऐं हाणे त ॼणु टाईम ई नथो मिले की हेॾी सुठी असां ड्रॉईंग करे बि सघूं उहो बि रंगोलीअ में